हेलो हँ हम मनीति कुमारी बोली रहलो छी

कनिके कितना पड़ै पच्चीस सए क्विंटल

दो हजार

आब तऽघटि गेलै ने जादा चावल भए गेलै अबे धान रोपतय ने अभी पाँच दिनके बाद फेरो धान रोपेतै इसीलिए घटि गेलै अभी

ओ ओएह तऽ

ओएह तऽ अरवो बत्तीस सए दू तीन क्विंटल तऽ अइतिए भेज देतिए अहाँकेँ दुकान पर ही दुकान पर ही इएह भेजै सेल करैत छी आ लए छी कते आदमी तोरा हँ देखो दू हजारमे बेचै हिऐ तऽ अभी रेट घटलहुँ हँ तऽ जादा करबहुँ तऽ साढ़े उन्नैस सए हँ पचास रुपैया घटा देबहुँ जादासँ जादा आओरो कते घटेबनि हमरो हुनी बाल बच्चा छऽ ने

दोकाने पर रहैत छियै हमेशा खुलले रहैए दुकान हँ आरो किछु लए कऽ है की चावले खाली लैतिऐ ठीके छै भेज दए छियै वैसे चार बजे तक दुकान खुल्ला रहैत छै हँ सब मिलैत छै

ठीक

हँ आरो किछु बोलतै आरो किछु लैतिऐ तऽ बोलतिऐ अभी अच्छासंँ की कहूँ अभी चावलके रेट छै उतरलहुँ अभी सस्ता छै हँ दूसरा दूसरा सब सोनम धानके चावल रेट घटलहुँ छै खीर बनाबै कऽ छै लै लैतिऔ हँ अरबा चावल खीर बनावै कऽ हँ लै लिए कमे यऽ ठीक हंँ ठीक हँ ठीक हँ आइए